जैसे कि हम जानते हैं जब हम ख़ुद घर में रहेते हैं या फिर काम करने जाते हैं तो हम थक जाते हैं और अगर हम खेल खेलते हैं तो हम थोड़ा ख़ुश होते हैं और कहीं ना कही हमारा शरीर एक तरीक़े से सा क्रियाऍं करने लगता हैं जिस से इन प्रक्रियाओं से हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान मिलता है क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास होता है हम खेलते कूदते हैं दौड़ते हैं और दिमाग़ लगाते हैं तो यह हमारे लिए एक विकास की प्रक्रिया है और इस से कहीं ना कही व्यायाम भी होता है और योग भी होता है ये शरीर के लिए स्वस्थ होता है क्योंकि हमें खेलना कूदना चाहिए और स्वस्थ रेहना चाहिए यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है हमें बाहर निकलना चाहिए और खेलना चाहिए और लोगों को भी जागरुक करना चाहिए जिस्से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें और तरोताज़ा रख सकें क्योंकि थकावट भी दूर होती है और जो हमारी परेशानियाँ है वो भी दूर होती है